ड्राइवर भाउ इन रस्ते ते इलाही घटिती थो ॾेखारे त तव्हांखे पो ॿियों रस्तो ख़बर हुजेव त मूंखे उन रस्ते सां वठी हलो जंहिं कण त तव्हां ॾह मिंट लेट आहियां आयो अने मूंखे ॾाढी देरि थी थिए अने मूंखे स्टेशन जल्दी पहुचणो आहे तव्हां पोइ अहिड़ो रस्तो ॻोल्हियो जो पाण जल्दी पहुची सघूं स्टेशन ते ऐं मूंखे पंहिंजी गाॾी पकिड़णी आहे बॉम्बे जी अने पाण लेट बि आहियूं त जंहिं तंहिं करणु मूंखे जल्दी पहुचायो अने मूंखे उते पहुची करे पंहिंजे प्लेटफॉम ते पहुचणो आहे अने कूली बि पकिड़णी आहे अने मूं सां गॾु सामान बि आहे अने मुंहिंजा ॿ ॿार बि आहिनि मूंखे पंहिंजे घर जल्दी पहुचणो आहे हिन करे जल्दी तव्हां हलो